हलो हा चओ कहिड़ो कम आहे हा हा ठीकु आहे तव्हांजा घणा कमिरा आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांखे कॾहिं पेंट कराइणो आहे हा ठीकु आहे थी वेंदो हा टाइम हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु टाइम आहे मूं वटि कारीगर आहिनि मां मोकिले छॾंदोसाव कहिड़ो पेंट करइणा आहिनि तव्हांखे हा ठीकु आहे कलर कहिड़ो थींदो हा ठीकु आहे मां तव्हांखे कलर वारो हू मोकिले छॾींदीसाव त तईं डिसाइड करे वठिजो कहिड़े रूम में कहिड़ो कराइणो आहे पोइ उन हिसाब सां हू तव्हांखे पेंट करे ऐं ॾई छॾींदा हा ॾिसो हा एतिरे वॾे घर जे हिसाब सां तव्हांजा घट में घटि पंजाह जे आस पास सम्झी हलो पंजाह हज़ार त अची वेंदव ठीकु आहे हा ॿाहिरि अंदरि सभु कराईंदा न ॿाहिरों बि त पोर्शन कराईंदा हा सॼो घर हा हा त एतिरो त लॻी वेंदव छोकि हू पेंट बि महींगो वारो सुठो वारो लॻाईंदो जीअं हू तव्हांजो टिकाऊ रहे काफ़ी टाइम ताईंं न मूं तव्हांजे जंहिं हिसाब सां तव्हां पंहिंजो घर ॿुधायो अथव हुन हिसाब सां मूं तव्हांखे रेट ॿुधाए छॾिया आहिनि की लगभगि एतिरो ईंदो पोए त घटि वध जेको थींदो हू असीं पाण में सम्झी वठंदासीं पर मोटो मोटी मूं चयो तव्हांखे एतिरो अंदाज़ ॾई छॾियां जीअं तव्हांखे अंदाज़ रहे हा हा हा इनजे ई आस पास ईंदो थोरो बसि ॿ चारि हजार घटि बि थो थी सघे का दिक़तु कोन्हे हूअ असीं पाण में सम्झी वठंदासीं घट में घटि तईं सम्झी हलो टे ॾींह त लॻंदा टे या चारि ॾींह अगरि हुनमें घिसण जो कम वधीक हूंदो त वरी हुन उन हिसाब सां लॻंदा न त टे या चारि ॾींहनि में थी वेंदो तव्हांजो सॼो कम हा हा हा हा भारी सामान सभु हू पाणे ई हटाईंदा कंदा तव्हांखे का परेशानी थियण जी जरूअत कोन्हे न न न न बसि तव्हांखे जेको मथीं नज़रदारी जेका करिणी थी पवे हूअ कॼो पर हूअं आहिनि त पंहिंजा ई हथीका माण्हू को अहिड़ो डपु कोन्हे पर वरी बि थोरो घणो त माण्हू ॾिसे ई थो न ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा ॿई कम थी था सघनि हूअं तव्हांखे जीअं सुविधा थिए उन हिसाब सां तईं ॾिसी वठिजो खपेव त तईं छा चइबो आहे ॿिनि टिनि ॾींहनि जे लाइ अगरि आसे पासे तव्हांखे को हुजे पंहिंजो रिश्तेदार त उन वटि टिकी पइजो ऐं न त पोए वरी जीअं बि जीअं बि उहो त तव्हांजो पंहिंजो ॾिसण जीअं तव्हांखे ठीकु लॻे हा हा हा हा सम्झा थी हा हा हा हा ठीकु आहे का ॻाल्हि कोन्हे हा हा हा हा ठीकु आहे पोइ मां अचां त तव्हांजे घर पोइ शाम जो पोइ तॾहिं बि अची वेही करे ॻाल्हायूं था ठीकु सां ठीकु चऊं ओके ओके जय झूलेलाल